बुखार जइसे लगै हइ तऽ ओ केकरो सर्दी परके बुखार भेल केकरो वैसे बुखार आयल केकरो मलेरिया बुखार भेल केकरो नोर्मल बुखार भेल केकरो कोइ आओर भी बीमारी आओर भी अन्दर आओर अन्दर सऽ रहल तऽ फीबर देहमे हमेशा रहल तऽ ओहिमे की सब खायके परै हइ कोइ जादा तऽ बुखारमे डॉक्टर कहलनि भात नहि खाय लए तऽ भात नहि खेलक जादा रोटी खेलक दबाइ कतेक जल्दी लऽके दोकान से खा लेलक कतेकके क्षमता रहल दबाइ जे एक दू दिन देख लै छी तब खायब कतेक तुरत कोइ भी भेल बीमारी कोइ सिरे दर्द भेल केकरो माथे दर्द अथी तनी देहे हाथ दुखैल तऽ दबाइ खा लेलक कोइ दू दिन एक दिन देख लेलक जे रूकिके दबाइ खयबै देख लै छी कोनो दबाइ खैला सऽ तऽ जादा लोग ठीक नहि रहल कतेक कहलन अथी कोइ परासिटामोल खेलक कोइ गै गैसोके बजह से लोकके बेचैनी आयल बुखारमे पारासिटामोल काम केलक कालपोल काम केलक हम्मे आर जे खाइ छी ओ दबाइ जादा ओकर बतबै छी तऽ कोइ सर्दीमे खाँसी सर्दी खाँसी बुखार भेल तऽ कोइ कैलक जे काढ़ा बनेलक घरेलू दबाइ तऽ इलायची लौंग काला मरीच अदरक सब धऽ कऽ काला नमक इसब धऽ कऽ काढ़ा बनैलक हल्दी आर कच्चा कोइ सूक्खलै गूंडी इसब डालिके काढ़ा बनाके पीलक तऽ किछु राहत मिलल कोइ कोइ अपन दबाइ लऽ कऽ खा लै छथिन या कोइ डाक्टर से देखबै छथिन गाँवए घरमे तखन ओ लिख देलक ओ दबाइ से आनिके खा लै छथिन कोइ कोइ अपन कहलनि नहि सबके खायके ऊपर हन जे केकरो कोइ भात खैलन कोइ रोटिए खैलन कोइ मोनो खराब हइ तऽ कहथिन हम नहि भात खयबै करबै कोइ बच्चे भेलै कोइ सियाने भेलै तऽ अपन खा लै छथिन नहि मानै छथिन तऽ भात खा लै छथिन आ सर्दी खाँसी बोखारमे जादा रोटी खायके चाही रोटी खैलक गैस बला भात नहि खेलक गैस बलाके जादा गैस बनै हइ भात खाय से ओहोमे जिनका बर्दास्त भेल तऽ खेलक जिनका नहि भेल बर्दास्त तऽ ओ अपन नहि खेलक भात औरो कतेक गैस बनैत रहल तऽ अपन परहेजी नहि कयलक कोनो चीजके खेलक तऽ तबियत अपन बिगड़ल गेल कतेकके जादा भऽ गेल नहि परहेजी कयला सऽ कतेकके परहेज कयलनि जल्दी ठीक भऽ गेलखिन कतेक देरी सऽ ठीक होइ छथिन इएहमे कतेक रङ्गके बीमारी अभी हइ चलल किनको बीमारी इएहमे बढ़ि जाइ हइ तब परेशानी जादा बढ़ि जाइ हइ तऽ बाहर लऽ के जाय परै हन बजार डाक्टर कन कतेक घरे पर ठीक भऽ जाइ छथिन अपन इलाज सऽ कतेक नहिए किछु करबै छथिन तऽ ठीक हो जाइ छथिन हमरा जइसे सर्दी अपने रहल तऽ हम अपने नहि दबाइ लेली धीरे धीरे ठीक भऽ गेलहुॅं सर्दी आरमे किछु दिन सर्दी लोकके रहबो करै हइ तऽ किछु दिन देख लैके चाही जल्दी दबाइके आदत उहे परि जाइ हइ कतेक जल्दी दबाइ खाइ लै हथिन तऽ दबाइ नहि जादा जल्दी धरफराके लोकके दबाइ नहि खायके चाही कतेक अगुता जाइ छथिन तऽ अपन खा लै छथिन आनिके दबाइ कतेकके बर्दास्त होइ छनि कतेकके नहि होइ छनि तऽ अपन खा लै छथिन इएह सब बात हइ आर तऽ सबके सब पताए हइ की तबियत खराबमे की खायके चाही नहि खायके चाही ठंडा ठंडा चीज नहिए खाइ छै लोग जादा गरम चीज खैलक सागे सब्जी ठंडा कद्दू ठंडा भेल तऽ नहि खेलक खराबी करतै बैंगन खाँसीमे बातर होइ हइ तऽ बैंगन नहि खाइ छी साग पात होल ठंडा नहि लोक खैलक